हैलो क्या मेरी बात स्विगी में हो रही है मैंने आज खाना आर्डर किया था मौसम बहुत खराब हो रहा है फिर भी आपके डिलीवरी स्टाफ ने टाइम पर खाना और मुझे डिलीवर किया और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ साथ में मुझे टाइम पर खाना मिला इसलिए खाना गरम भी था और स्वाद भी बहुत अच्छा था आपके खाने में इसलिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी